नमस्ते सर आपको कहाँ जाना है घुमा दे आपको चार पाँच सौ रूपये जो नज़दीक नज़दीक पर जाएंगे तो पाँच सौ लंबे वाला दो हज़ार होटल का सब खाना पीना नहाना धोना हर एक चीज़ की व्यवस्था मेरे पर आएगा आपको कोई दिक़्क़त यहीं होगा हाँ तो पाँच हुए तो हम सबको जोड़ कर पैसा ले लेंगे फिन घुमा देंगे कहाँ जाना है

वहाँ पर हम ले चलेंगे सबका जोड़ कर हम बीस तीस हज़ार रुपये लेंगे हाँ एक दम हाथों हाथ

उससे एक रुपये कम नहीं चार चक्का वाली स्कार्पियो

ग़ाज़ीपुर का दो हज़ार

उसमें ए सी उसी चाहिए नहीं उसमें ए सी उसी रहेगा

हाँ गाड़ी में ए सी है पंखा है हाँ हर एक चीज़ की व्यवस्था है इसमें होटलों में सोने के लिए बिछौना है लैटरिंग बाथरूम नहाने के लिए हर एक चीज़ की सुविधा है नहीं चार्ज बढ़ेगा

आपको क्या ठो रूम चाहिए होटल लेंगे तो कितने रूम चाहिए दो रूम का पूरा उसमें पूरा एक दम सुविधा रहेगी उसमें हम लेंगे तीस हज़ार

तीस हज़ार तीस हज़ार रुपये लेंगे हम

नहीं इससे कम ना एक रुपये कम नहीं ठीक है धन्य